تلنگانہ میں فنون اور دست کاری کے شعبے میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسا کہ پوچم پلی بہت زیادہ مشہور ہے پوچم پلی ساری تو بہت زیادہ مشہور ہے پوچم پلی میں بنتی اور خاص طور پر عورتیں بہت زیادہ اس کو پسند کرتی اور یہ ثقافت کے میدان میں بہت زیادہ ترقی کی ہے